असांजे अनुसार सोशल मीडिया ऐं ऑनलाइन डांस टिटोरियल जेका टैक्नालॉजी आहे डांस इंड्स्ट्री जी उन असांखे ॾाढो प्रभावित कयो आहे जेके मायूं ॾाढी हुनर वारी हुयूं उन्हनि जे अंदरि हुनरु भरियल हो लेकिन सहुरनि में अची करे उहो पंहिंजो हुनरु दबाए करे रखियूं हाणे मोबाइल ऑनलाइन जेका डांस ट्यूटोरियल शुरू थियो आहे उने उन्हनि सां ॾिसी ॾिसी पंहिंजो नृत्य चालू कयूं ऐं कुझु इन्हनि खे ईंदो कुझु उन्हनि सिखियो जंहिं करे अॼु हू किथे बि शादियुनि मुरादियुनि में या कंहिं पूॼा जे झूलेलाल आयोजन में पंहिंजो नृत्य ॾेखारे सघनि थियूं हुननि पंहिंजे भावनाउनि खे जेको दबायो हो हाणे हू ऑनलाइन सिखी सिखी ॾाढी हुशियारु थी वियूं आहिनि गांवनि में जिते बत्ती कोन आहिनि जिते स्कूल कोन आहिनि ज़रूरी कोन्हे कि हर अमीर हीउ नृत्य अमीर खे ई नृत्य ईंदो हुजे गांवनि में एतिरा घणेई छोकिरियूं आहिनि जेके नृत्य सिखणु चाहीनि थियूं लेकिन उते स्कूल कोन आहिनि ॿारनि खे सेखारण लाइ लेकिन उन्हनि जे अंदरि घणेई हुनरु आहे त ही जेका ऑनलाइन सेवा चालू थी आहे हीउ गांवनि में बि चालू थी आहे ऐं उते जी छोकिरियूं उते जा ॿार हीउ ऑनलाइन ॾिसी ॾिसी पंहिंजे अंदरि डांस जी जेका प्रतिभा आंदी आहे हू लाजवाबु आहे हुननि हुन मोबाइल मां ॾाढो कुझु सिखियो आहे शहर में त स्कूल आहिनि लेकिन गांवनि में को स्कूल कोन्हे हिन करे हुननि ऑनलाइन सां उन सभिनि खे ॾाढो फ़ाइदो थियो जेके नंढा ॿार आहिनि टी चईं पंजे साले जा उन्हनि खे बि अॼु कल्ह सभु ॿार मोबाइल जा शौक़ीन आहिनि नंढनि ॿारनि खे स्कूल न मोकिले कीअं डांस सेखारीनि त हिननि टी वी सां जोड़े करे टी वी हलाए छॾंदा आहिनि त नंढा ॿार बि ऑनलाइन सिखी सिखी हिननि जे अंदरि बि डांस जो हुनरु अची वेंदो आहे ऐं हू ख़ूब नंढा बार अहिड़ा सुहिणा लॻंदा आहिनि नचंदे नचंदे कि सभिनि जो दिल ख़ुशि करे छॾींदा आहिनि इन करे इहा ऑनलाइन सेवा जेका आहे ॾाढी सुठी आए ऐं सभिनि खे हिननि सां कुझु सिखणो खपे हिननि ऑनलाइन सेवा में जीअं भांगड़ा अचे थो या जेके नृत्य कोन थो अचे हू स्टैप वाइस कि कीअं कजे पहिरियों स्टैप कीअं कजे वरी बियो कीअं कजे छा धुन लॻाइजे छाते हथ हिलाएजे छाते पेर हिलाइजे इन सभिनि जो ऑनलाइन ॾाढो सुठो सेखारींदा आहिनि ऐं को बि जेके हुन कोन हूंदो आहे ऐं जेके डांस नथा करे सघनि हू बि ऑनलाइन सां सिखी सिखी पंहिंजे अंदरि इहे हुनर भरे रखंदा आहिनि